साढ़े घरा आह्लें दी एजूकेशन पैह्लें लोक जेह्ड़े मतलब इन्ने पढ़े लिखे दे निं हे होंदे साढ़े मम्मी पापा बी कोई इन्ने पढ़े दे निं हे साढ़े पापा ते चलो थोह्ड़ा पढ़े दे हे ते नौकरी करदे हे ते मम्मी होर कुत्थें पढ़ी दि'यां हियां ते कोई ग्रांऽ थाह्रा हियां ते उ'नें गी कोई मतलब इन्ना पैसा बी निं हा उस टाइम लोकें कोल औने जाने दे साधन निं हे दूर दूर रौंह्दे हे ते जंगलें च मतलब कुत्थें भेजना कुड़ियें गी उ'आं निं हे पढ़ांदे मुड़ें गी ते चलो पढ़ांदे हे ते कुड़ें गी उ'आं निं हे पढ़ांदे हे उ'नें गी बेचारियें गी केह् पढ़ाना ते उ'नें गी भेजदे निं हे पैह्लें उ'नें गी घरा दे कम्मै च लाई रक्खदे हे थोह्ड़ियां इं'या होंदियां हियां जोआन ते घरा कम्म लाई रक्खदे उ'नें गी इ'यै लगदा हा कि अग्गें कोई पढ़ी लिखियै केह् करी लैना इ'नें बड़ी पढ़ाई करियै इ'यै फुलकै बनाने गोहा सुट्टना होर कं'ऊ केह् कम्म करना इ'नें ते उसलै लोकें दी सोच किश होर ही सोच ऐसी ही कि आसै पासै दा वातावरण गै उ'ऐ नेहा हा कि केह् करनियां कुड़ियां पढ़ाइयै पढ़ाई दियां कुड़ियां अनपढ़ इक्कै बराबर होंदियां हियां लोकें दी सोच इ'यै नेही ही ते जेह्ड़े थोह्ड़े थोह्ड़े औंदे हे बाहर लोक जिंदे शैल पढ़ी लिखी जंदे हे शैल ते ओह् अपनी कुड़ियें गी पढ़ांदे हे ते आसानी कन्नै नौकरी थ्होई जंदी ही मैड़मां लग्गी जंदियां हियां टैमां सिर अजकल्ल जिन्ना कंपीटिशन थोह्ड़े हा पढ़ाई गै नेईं ही ते कंपीटिशन केह् होना हा ते जेह्ड़ा पुढ़ना चांह्दा ते ओह् बेचारा पैसे हत्था रेही जंदा हा ते केईं रेही जंदे हे बेचारे दूरा हत्था भला औने जाने गी बडलै निकलना ते शामीं कि'यां पुज्जना घर स'ञै लै घर थोह्ड़े पजोंदा हा ते कुदै गड्डियां निं होंदियां हियां ते उ'ऐ पैदल जाना पैदल औना ते पढ़ना बी कित्थै उत्थें बी आई जाइयै उऐ सरकारी स्कूल स्कूल होंदे हे ते जेह्ड़ा मास्टर हा ओह् घऱ बेही रौंह्दा हा अपने कम्म करदा रौहंदा हा ञ्यानें गी इद्धर बैठाया ते भाड़ा दित्ता ते अपने घरा दे कम्म कराी आए चल भाई ते होर कोई केह् करदे हे ते जेल्लै ओह् जोआन होंदे हे ते ओह् बस बेचारे घरा दा कम्म चलाने लेई बक्करियां चराई लैनियां उसनै ते एह् करी लैनियां ते उ'नें गी पढ़ाई दा इन्ना पता गै निं हा ते तां बी निं हे भेजदे कि कोई किश करी लैग जोआन कुड़ियां ते केईं कुदै भेजदे निं हे ते भई प्हाड़ें पर घर हे ते प्हाड़ें दे घरा पर केह् करना होर इन्नी दूरा घरा धारा उप्परा थल्ले औना होऐ ते ओह् कोई ओह् थोह्ड़े ऐ ते धारा बड़ियां उच्चियां उच्चियां होंदियां हियां कन्नै ते कन्नै जंगली रस्ते केोई किश खाइयै लेई जा किश ते पकड़ियै लेई जा ते चोरें डाकुऐं दा बड़ा जमाना ते कुड़ियां उसलै भेजदे निं हे कल्लै कन्नै उस जमानै गी जमाना निं हा कल्लै कुड़ियां बाहर भेजने दा ते बड़ा गै पैसे हत्थे गी रेही जाङन केईं लोकें ते इक्क दियां चार गल्ला बनाई ओड़नियां इक्क दियां ते उस्सै जमानै कोई कुड़ी कुसै कन्नै बोलदी दिक्खी ते ओह्दियां म्हाराज गल्लां बनाई ओड़नियां इ'नें भला एह् कुड़ी इ'यां करा दी फलानै दी कुड़ी इ'यां करदी ते एह् सीन इंप्रूव कि'यांं होई सकदे हे अजकल्ल भला उसलै टैम बी निं हा हून गौरमेंट स्कूल ते हैन प्राईवेट स्कूल बी हैन ते माऊ बब्बै गी बी पढ़े लिखे दे ते थोहड़े पढ़े लिखे दे जेह्ड़े ते सोच बदली जंदी ते आसै पासै लोकें गी दिक्खियै इ'यां बी सोच बदली गै जंदी लोकें दी ते होर केह् करना अजकल्ल जमानै दे साथ चला दे लोग ते उत्त साढ़े प्रधानमंत्री बी आखदे कि भला पजमीं धोड़ी मतलब एह् फ्री ऐजूकेशन दित्ती जंदी ञ्याना पैदा इक बक्खी दा पिच्छुआं होंदा ते ते साला दा निं होऐ ते उस्सी आंगनबाड़ी पाई ओड़दे ते इक्क ते उस्सी खानै गी चंगा थ्होई जंदा ते दूआ उस्सी भाई सखाई ओड़दि्यां उत्थै बी जेह्कियां मैड़मां लाई ओड़दियां ओह् बी सखाई ओड़दियां उ'नें गी किश ना किश ते होर केह् सखाना उ'नें गी ते इ'नें गी सगुआं गौरमेंट नै नम्मियां नम्मियां स्कीमां दित्ती दियां कोई कताबां उ'नें गी दिंदे उ'नें गी बैग दिंदे अज उ'नें गी सरदियें च बूट देआ दे होर बथ्हेरे कम्म चलाए दे गौरमेंट नै कोई इक्कै कम्म थोह्ड़े ऐ उ'नें गी ते इक्कै कम्म होऐ ते जिन्नियां सुविधा थ्होआ दियां केईं लोग ते नेईं लालचा मूजब गै स्कूल पुज्जी जंदे ते दौ अक्खर गै पेई जाह्ग उं'दे दमाकै च होर केह् ऐ ते इ'यै कम्म ऐ लोकें गी ते अजकल्ल गौरमेंट नै बी रक्खे दा की जेह्ड़े हैन दं'ऊ पैसे बी थ्होन ते कन्नै स्कूला भात बी खान खान भात चने जो बी थ्होऐ इक्क रक्खदे उं'दी सेह्त दा ध्यान होइया दूआ रक्खदे कि केह् भला होइया उ'नें गी खाना पीना थ्होइया गरीब लोकें गी कियां बेचारें गी भत्त थ्होइया ते दिंदी गौरमेंट ते खाई लैंदे होर कोई केह् करना दूरा दूरा लोग बी अजकल्ल औने जाने दे शैल साधन होई गेदे भला गड्डियां लग्गी दियां आवा दे जा दे चार पैसे होई गेदे ते कमा दे लोक चलो दौ पढ़ी जाङन लोग ते किश बनी बी जाङन भई दौ चार पढ़ने गी बी आई जाह्ग जि'यां अजकल्ल ङूठाछाप दा जमाना होई दा ते पैह्लें ङूठाछाप जमाना दा होंदा हा ते सगुआं केह् बनाई लैंदे हे लोग किश बी नेईं बनाई सकदे उ'ऐ गल्ल ऐ उ'ऐ गल्लां न होर केह् गल्लां करनियां उ'ऐ मास्टर ऐ ते होर औंदे हे ते भत्थ खंदे हे ते घरा गी टूरी जंदे उ'नें गी केह् ऐ उ'नें पढ़ाना लिखाना ते अपने कम्मा कन्नै मतलब होंदा आया इक चाह् पकौड़े खाद्धे स्कूल ते चलदे होए ते भई अजकल्ल गौरमेंट नै बड़ी सख्ती करी ओड़दी देआ दी बी ऐ ते डंडे राहें कड्ढा दी बी ऐ गै ते होर केह् करना होर किश करने गी उ'नें गी किश करने गी होंदा गै निं ऐ ते इ'यै की टी वी दे माध्यम कन्नै जां फोनै कन्नै गै ते समझा दे लोकें गी कि भला पढ़ाओ कुड़ियें गी पढ़ाओ पढ़ाओ कुड़ियें गी अग्गें बधन कुड़ियां बी अग्गें बधन कुड़ियें कैसी पिच्छें रौह्न ते अजकल्ल अस दिक्खने आं कि साढ़े देश दी जेह्की राश्ट्रपति ऐ ओह् बी इक्क औरत गै आखरकार उ'नें किश कीते दा उस टैमें दा ते ओह् अज्ज इन्नी दूर पुज्जी दियां ते आपूं गै बंदा कोई लत्त बांह् लाह्ग ते पुज्जी सकदा ते इ'यां बिना लत्त बांह् लाऐ दे कुत्थै पुज्जना ते रौह्ना उत्थै गै घरा दा घर गै बैठे दे डंगरे दा डंगर गै बने दा